आं उन्दै समनिफ्रायनो ना हमनायखौ मोजां मोनो आङो आबै आबौ बा आरो माब्लाबा बिमा बिफाजों थांफा थांफा बिदिनो दैमा गाथोनाव अबेबा फुख्रि अबेबा दंग' दंलाफोराव थांनानै आं बिदिनो ना हमनायखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नाखौ हमनानै जोङो ना हमनायनि आगजु लाङो आरो जेखाइ बा खबाय लानानै जोङो हमो हमनानै जोङो गोबां मोजां मोजां नाबो मोनो समाव माब्लाबा मोजां मोजां ना मोनोब्ला जोङो माखासे न'खराव जाबाय बा माखासे बिदिनो हाथाय बाजारफोराव फानहैयो जोङो फाननानै बेजोंनो माब्लाबा जोङो समाव आरो माब्लाबा बिदिनो न'खराव फोरानबाय माखासे बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ना हमै हमै बिदिनो उन्दै समनिफ्रायनो सोलिनो रोंदों देरनायनिफ्राय जों बे आयदाखौ रोंबोदों आरो बे आखुखौ रोंबोदों जोङो दासिमबो जोङो नाखौ हमो आरो हमै हमै जोङो बिदिनो फोरानो माब्लाबा माखासेबो जायो आरो माब्लाबा माखासे फानो बेफोरबायदिनो खालामबोयो आरो जोङो जों गोबां मोजां मोननानै बिदिनो नाखौ सम सम हमहैयो मालाबा बिदिनो गोसो जायोब्ला हमहैबाय मोजांबो मोनो ना हमनाय गुरनाय आरो जोङो बिमा बिफायाबो फोरोंबोखादों जोंखौ बिदिनो बिसोरनि उन उन थांफानानै जोङो बेफोरबायदि ना गुरनाय सारनाय माब्लाबा थोरसि गामला लानानैबो सारो हाखर हालाफोराव सारनानै जों सारनायखौ जोङो मोजां मोनोबो माब्लाबा सारनानै मोनोब्ला बिदिनो गोबां बुर्जा ना मोनोब्ला बिदिनो फोरानबाय माखासे हयथ' माब्लाबा जायोबो हयथ' माब्लाबा फानोबो बेफोरबायदि खालामबोयो आरो जोङो बिदिनोनो रोंबोदों जोङो ना गुरनाय हमनाय सारनाय बेफोरबायदि आयडियाखौ जोङो रोंबोदों आरो आबै आबौमोननि उन उन थांनानैनो बेफोरबायदि गुरनाय हमनाय सारनायफोरखौ रोंबोदों आरो माब्लाबा बिमा बिफाजोंबो जोङो उन उन बिदिनो जेखाइफोर खबायफोर लाफानानै गुरहैफायो थांफायो अबेबा दुब्लिफोराव अबेबा फोथारनि दैमा दै हाखर हालाफोराव दंग' दंलाफ्राव थांनानै गुरफानानैनो जोङो बेफोरबायदि ना गुरनाय हमनाय सारनाय आयडियाखौ रोंदों आरो आरो गोबां सारहैबानो गोबां मोजां मोजां नाबो मोनबोयो हमनोबो जोङो मोजां मोनखायोमोन मोजां मोनो आङो ना हमनाय सारनायफोरखौ बेनिखायनो जों दासिमबो हमो सारो नाफोरखौ थांबानो दैयाव थांबानो जोङो नाखौ मोनखायोबो आरो बिदिनो आलि ख'नाफ्राव माब्लाबा हमहैयो जेखाइ लानानै दुब्लियाव गुरहैयो हमहैयो हाखर हाला सारो थोरसि गामला लानानैब्लाबो जोङो ना सारनानै हमनानै मोनबोनाय जायो आरो बिदिनो गोबां मोजां मोजां ना मोनबोयो समाव बिदिनो फोरानबाय समाव जाबाय माखासे माखासे फोरानबाय माब्लाबा फानबाय बेफोरबायदि बाहायबोयो आरो दासिमावबो आं बिदिनो सोलिनानै बाहायनानै दङ आरो साम' खांख्राइफोरखौ मोनखायोमोन थांबानो दैमा गाथोनाव

जासिगोन नामा